पिछले कुछ वर्षों में जो फ़ोटोग्राफी है वो काफ़ी बदल गई है जो हमारे जो पुराने कैमरे हैं और जो अब अभी जो नए कैमरे आ रहे हैं जिन नए मोबाइलों में जो कैमरे आ रहे हैं उन में काफ़ी सारे अंतर हैं और और जो अब के जो कैमरे हैं उन में फ़ोटोग्राफी लेना बिल्कुल ही आसान है और जो हमारे जो अभी के जो कैमरे आते हैं नए लेटेस्ट वाले वो बहुत ही अच्छी आते हैं उन की क्वालिटी पिक्चर बहुत ही अच्छा आता है उस में फ़ोटो को हम किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से अच्छे से ले सकते हैं इस लिए जो हमारे फ़ोटो हैं उन में काफ़ी बदलाव हो चुका है तो इस लिए वो बहुत ही आसान होता है अभी जो फ़ोटो लेना बहुत ही आसान हो गया है जो हमारे पिछले कैमरे थे उन में काफ़ी सारी मशक्कत करनी पड़ती थी और फिर भी इतने अच्छे फ़ोटो साफ़ नहीं आते थे लेकिन आज कल आज कल पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बदलाव हुआ है इस में और काफ़ी जो अच्छे अच्छे कैमरे आए हैं उन में उन से हमें बहुत ही अच्छी फ़ोटो मिलती है